میں ورزش کرتا ہوں ورزش بہت دنوں سے ہم تو چھوٹے سے جب سے ورزش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ورزش کسرت ورزش انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ورزش کسرت کرو اور ہم کرتے بھی ہیں ورزش ایک دفعہ کیا ہو گیا جب کچھ دن کے لیے میں بیمار ہو گیا تھا تو ورزش چھوٹ گئی پھر اس کے بعد عادت بھی چھو دل نہیں کرتا تھا کرنے کا تو کافی دنوں کے بعد فیٹ بڑھنے لگا پیٹ باہر نکلنے لگا پھر ہم نے اسٹارٹ کر دیا اسٹارٹ کرنے کے بعد ورزش میں سب سے زیادہ دو چیزیں ہم کرتے تھے ایک تو رسی کودتے ہیں وہ اور دوسری چیز رننگ دوڑتے تھے ہم بہت بہت زیادہ دوڑتے تھے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ملا دوڑنے سے دوڑنے سے انسان فٹ رہتا ہے ہمیشہ انسان تیار رہتا ہے ہر ایک چیز کے لیے کاہلی نہیں آتی ہے اس کے اندر